بائکنگ کی دنیا کی سب سے بڑے رجحانات راستے منزلیں جو ہیں جو میرے سامنے آئی ہیں وہ ای بائکس ہیں یعنی الیکٹرانکل بائکس الیکٹروکلی بائکیں تیزی سے مقبول ہو رہی ہیں جو بائکنگ کو آسان اور زیادہ قابل رسائی بناتی ہیں ای بائکنگ اضافی طاقت فراہم کرتی ہیں خاص طور پر ہلکی یا لمبی سواریاں کرنے کے لیے ای بائک کی مقبولیت میں اضافہ بائکنگ کو زیادہ لوگوں کے لیے قابل رسوائی بناتا ہے ایڈونچر اور ٹریول بائکنگ میں دلچسپی بڑھ رہی ہے جس میں بائکرز چیلنجنگ اور قدرتی راستوں پر سوار ہوتے ہیں اس میں زیادہ تر پہاڑی راستے جنگلی علاقے اور غیر متوازن سطح شامل ہوتے ہیں یہ بائکنگ کا انداز قدرتی مناظر کو دریافت کرنے اور جسمانی صلاحیتیں کو آزمانے کے شوقین لوگوں کے لیے پرکشش ہے بائکنگ ایڈونچر اور چیلنجز جیسے کہ سائیکلنگ ریسز اور لمبی سواریاں عالمی سطح پر مقبول ہیں یہ ایوینٹس بائکرس کو آپس میں ملنے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے اور نئے مقامات کو دریافت کرنے کا مواقع فراہم کرتے ہیں یہ ایوینٹس بائکنگ کی دنیا میں مسابقت اور کمیونٹی کی روح کو فروغ دیتے ہیں